दुनिआमे अगर घुमैके मौका हमरा भेटतै तऽ हम सबसँ पहिने कनाडा जएतहुँ ओतुक्का पर्यावरण जे छै जे ओतुक्का क्लाइमेट छै से बहुत हमरा नीक लागैए तेँ कनाडा हम घुमितहुँ